नमस्कार मैडम जी बोलिए क्या काम है किस लिए फोन किए बच्चे का छुट्टी चाहिए बच्चे को अभी तो पेपर है बच्चे के छुट्टी कैसे मिलेगी शादी पड़ी है तो बच्चों को पढ़ाई नुकसान जा रहा है ना अभी सामने पेपर है छुट्टी हम कैसे दे दें बच्चे को अरे छुट्टी कैसे दे दें भाई उसका पढ़ाई नुकसान जा रहा है इतने दिन से पढ़ा रही हो अब छुट्टी माँग रही हो कोई ज़रूरी काम है क्या दो दिन के लिए छुट्टी दे दूँ उसका उसका फाइन भी लगेगा बहुत ज़्यादा उसका नुकसान जाएगा बच्चे को पढ़ाई फाइन जो फाइन लगेगा जो लगेगा लेकिन फाइन आपको देना पड़ेगा क्योंकि पहली बात तो मैं छुट्टी नहीं दे रही हूँ चलो ठीक है मैं आपको कहने को छुट्टी दे रही हूँ लेकिन केवल दो दिन का दो दिन से तीसरा दिन नहीं हो होना चाहिए कहाँ जाना है आपको शादी करिए क्या शादी इत्ते ज़रूरी है क्या बच्चों को छोड़ दो अपना अपना जाओ शादी बिताइए पड़ोसी के पड़ोसी के घर में शादी है क्या इस बारी पड़ोसियों के बच्चों को देखिए देखिए बच्चों को छोड़ सकती हो पड़ोसी के घर अपना आज़ू बगल कोई होगा छोड़ सकती हो ना तुम्हारा जेठानी देवरानी कोई होगा बच्चे थोड़ा होशियार हो गए हैं अभी छोटे हैं तो अब आपको अप्लिकेसन देना पड़ेगा अप्लिकेसन देना पड़ेगा लेकिन केवल दो दिन के लिए मैं छुट्टी दे रही हूँ

फिर वहाँ रुकना मत बच्चों को दो दिन को लिए मैं छुट्टी दे रही हूँ फिर आप बच्चों को भेजिए दो दिनों के बाद क्योंकि ओ पेपर दो से तीन दिन तक नहीं होना चाहिए नहीं तो उसको और ज़्यादा फाइन लगेगा और एक दिन का पाँच सौ होगा आपका फ़ाइन मेरा फ़ाइन समझ लो पाँच सौ ज़्यादा है तो क्या हुआ पढ़ाई नहीं सोच रही हो कि बच्चे के तो भविष्य के लिए बारे में नहीं सोच रही हो कि ये इतना अच्छा पढ़ाई किए हैं अब उसका पेपर है उसका पेपर ख़राब नहीं होगा क्या पाँच सौ रुपया उसके ज़्यादा और ज़्यादा फीस लगेगी